मां हिकु पंहिंजे लाइ अ साड़ी हुई उनजे मथो बुनाई कई हुई किथे मां ॾिठी उनजी अ बुनाई त इलाहीं उनमें न कढ़ाई ॾाढी बढ़िया थियल हुई त मां पाण उनखे मूंखे शौंक़ु आहे सिलाई बुनाईअ जो मां घर में ई कंदी आहियां ऐं पहिरीं त माण्हू खैर कंदा बि हुया त मां हूअ वठी आयमि धागा वागा रेशमी धागा बि वठी आयमि ऐं कुझु ॿिया बि वठी आयमि लाइट कलर जा ऐं डार्क कलर जा बि वठी आयमि त मां हूअ कढ़ाई एम्बॉयडरी कई पर मूंखे काफ़ी ॾींहुं थी लॻी विया उन एम्बॉयडरीअ में छो की ॾाढो बारी कीअं वारो कम हुयो त हुनमें टाइम पियो लॻे करण में पर धीरे धीरे मां कंदी रहियमि त वधी वई ॾाढी बढ़िया मां कई हुई हूअ सभई तारीफ़ पिया कन उन बुनाईअ जी चइनि पिया हे बुनाई त हिते थी न सघंदी आहे अॼुकल्ह त मशीननि ते जेके बुनाइयूं थी थियनि उहे वणण ई नथियूं पियूं कोई ख़ासि आहे न उन्हनि में चिमक वमक पर जेका हथ जी बुनाई आहे हूअ हथ जी हूंदी आहे अॻिए माण्हू हथनि सां ई बुनाइयूं कंदा हुया त मूंखे त शुरूअ खो ई शौंक़ु हुयो बुनाईअ जो त इन करे मां घर में ई कंदी आहियां मां पंहिंजा विहाणन विहाणन जी छव इन्हनि खे बि बुनाई कई आहे बढ़िया बढ़िया ग़ुल हुनमें ठाहिण करण ऐं मूंखे वणंदा आहिनि मूंखे ईअं प्लेन जेके हूंदा आहिनि न तकीए जा कवर त उन्हनि खे मूंखे थींदो आहे की मां इन्हनि ते काई न काई ग़ुलन जी नकाशी कया ऐं जीअं सोफे जा हुन कुशन उन्हनि ते बि मां बुनाई करे चुकी आहियां ऐं इलाहीं शौंक़ु आहे मूंखे इन्हनि शयुनि जो करण जो त मां चादर बि हिकु हिकु दफ़ो मां बुनाई कई हुई त सभिनी खे वणे पई भाई हे चादर काथो वरिती थी त मां चयोमास न मां पाण पाण कढ़ाई कई आहे पहिरीं छपाए आयमि हुनमें ग़ुल वुल पोइ पाण कढ़ाई कई त सभिनी खे वणे पई भई वाह तारीफ़ पिया कनि की इलाहीं बढ़िया बुनाई कई थी तूं त त जंहिं महिल साड़ी ॾिठान त साड़ीअ जे हेठो मां बॉडर ऐं पंहिंजो पलू हूंदो आहे न उनमें मां ग़ुल ठाता हुया ऐं उनजी बुनाई कई हुई ऐं जंहिं महिल मां शादीअ में हूअ साड़ी पाए वियमि सभई तारीफ़ पिया कयनि ॾाढी चइनि पिया ईअं साड़ी त ॾाढी बढ़िया आहे किथो वरिती थी मां चयोमास न मां पाण एम्बॉयडरी कई आहे घर में मूंखे शौंक़ु आहे एम्बॉयडरी करण जो त चइनि पिया वाह अॼकल्ह केरु थो करे घर में एम्बॉयडरी त मां चयो न मूंखे शुरूअ खो शौंक़ु आहे मां त इलाहीं पिलो कवर ऐं तकीए जा कवर पंहिंजियूं साड़ियूं कंदी रहंदी आहियां त चयनि पिया वाह अॼुकल्ह त कोई करे ई नथो हथ सां कोई करे राजी ई न आहे ऐं हर को सोचे थो की पैसो ख़र्चु थो थिए ॿाहिरो कराए वठूं था पिया मशीननि ते पर मुंहिंजो मूंखे हथ जी बुनाई ॾाढी वणंदी आहे अॼकल्ह ईअं बुनाइयूं हिते नथियूं थियनि शहरनि में गांव गांवनि में त वरी बि माइयूं कयनि थियूं पियूं पर हिते कोई नथो करे पियो